ایک نومبر انیس سو چھیانوے دو جنوری انیس سو انیس تین جون انیس سو پینتالیس سات اگست دو ہزار سترہ پندرہ ستمبر انیس سو ننانوے